लाइब्रेरी में मां बुकूं पढ़ण वेंदो हुयमि त हुते मां ॾाढी बुकूं पढ़ियूं ऐं हुनमां हिकिड़ी सिरीज़ हुई बुकनि जी उहा मूंखे ॾाढी वणंदी हुई हुनजो नालो हुहो साइकोलॉजी एडिशन उन्हीअ बुक में ह्यूमन साइकोलॉजी जे मथां ॾाढी शयूं ॿुधाईंदा आहिनि हुनमां हिक बुक हुई पॉवर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ॿी हुई फोर्टी एट लॉस ऑफ पावर टीं हुई हॉओ टू रीड एनीवन चोथीं हुई होमो ड्यूस ऐं बि चङियूं बुकियूं हूंदी हुयूं हिन सीरीज़ में भई इहे बुकूं ॾाढी ई सुठी लॻंदी हुयूं मूंखे हिन बुकूनि में माण्हुनि जे मथां ॾाढो ई डिटेल में सम्झायो हूंदो आहे ऐं हीअ बुकूं ॾाढी ई मदद कंदियूं आहिनि माण्हुनि खे ग्रो करण में